जय झूलेलाल असां कोशिशि कंदा आहियूं त साल में हिकु या ॿ दफ़े पंहिंजे पंहिंजे परिवारनि सां गॾु किथे न किथे वञू चाहे हू दिल्ली जे आसे पासे हुजे या दिल्लीअ सां थोरो दूरि हुजे असां पंहिंजे माउ पीउ खे या पंहिंजे अ रिश्तेदारनि खे मल्हाईंदा आहियूं त हिकु पारिवार परिवार सां गॾु असां किथे घुमी था अची सघूं हाणे में असां हिकु अ धर्मशाला जो अ पंहिंजो अ विया धर्मशाला वियासीं हुते मोदी जी जेकी नई गाॾी शुरू कई आहे वंदे भारत असां हुनमें टिकट कराइसीं ऐं उन ते ईं असां वंदे भारत में विया उनखां असां हिकु कैब कई कैब खां हुन असांखे धर्मशाला में अ धर्मशाला में अ न असांखे छॾियो ऐं हू ड्राइवर बि असां सां हुते ई हुयो असांजो ट्रिप हुते ॿ ॾींहं जो हो असां हुते रहासीं त आसे पासे जा सॼा मंदिर घूमयासी ऐं बर्फ बारी ॾिसी ॾाढो सुठो माहौल हो हुते ऐं परिवार सां गॾु वञण जो त पंहिंजो अलॻि ई मज़ो थींदो आहे त सभी मिली करे उते अ सभु रही था सघूं ऐं जेका बि तव्हांखे मस्ती करिणी आहे तव्हां करे था सघो पोइ मोटंदे वक़्तु असां अ उनाखां आनंदपुर साहिब आयासीं उते गुरुद्वारे जो असां दर्शन कयोसीं पोइ असां आसे पासे में अ उते हिकु ॾींहुं व्यतित कयो उते रहासीं आसे पासे जा जेका बि नंढा नंढा गुरूद्वारा आहिनि असां हो ॾिठो ऐं पोइ असां हुतो खां कैब करे चंडीगढ़ आया सी चंडीगढ़ में असां ॿ टे ॾींहं गुजारिया ऐं उन हिते मार्केट हुई जेका बि नया नया बाग बगीचा उ खुलियल आहिनि ऐं गुरुद्वारा आहिनि मंदिर आहिनि हुते खुलंदे ॾिसा ई ऐं पोइ असां उता वरी वंदे भारत वठी करे पंहिंजे दिल्लीअ वापिसि आयासीं हे टे चारि ॾींहं असां जेका हिमाचल में गुजारिया त ॾाढो ई यादगार हो ऐं असांजी परिवार में सभिनी ई ॾाढी मस्ती कई ऐं ॾाढो ई हुनखे अ सभिनी खे ॾाढो ई वणियो वञण